सिंधी असांजी मातृ भाषा आहे सिंधी सिंध खां हलंदी आई आहे सिंधी असांजी मिठड़ी अॿाड़ी ॿोली आहे सिंधी ॿोली ॿियनि ॿोलिनि जेतिरी ई ज़रूरी आहे हर घर में हर ॿार खे सिंधी ॿोली ॻाल्हाइणु अचणु खपे अगरि जेकर ॿारनि खे इहा ॿोली न थी ॻाल्हाइणु अचे त इहो हुननि जे माउ पीउ ऐं ॾाॾे ॾाॾी जो फर्ज़ु आहे की उन्हनि खे इहा ॿोली ॻाल्हाइणु सेखारीनि